जीअं त मूंखे सुभाणे हिकु जॻह वञिणो हो त मूंखे हिकु कैब घुराइणी हुई त मुंहिंजे पासे में हिकु कैब एजेंसी आहे त मां हुते ॻाल्हायो ऐं चयो मूंखे सुभाणे हिते वञिणो आहे त मूंखे सुभाणे सुबुह जो हिकु कैब खपे त हुन मूं सां पुछियाईं की कॾहिं वेंदौ कीअं वेंदौ त मां हुन खे सभु ॿुधायो ऐं हुन मूंखे हिकु फेअर ॿुधाई की हे हेतिरो लॻंदो पैसा ॿुधायईं हेतिरो लॻंदो त मां चयो ठीकु आहे सुभाणे मूंखे मोकिलियो मूंखे वञिणो आहे मां ॾेई छॾींदुमि त ॿिए ॾींहुं जॾहिं ड्राइवर आयो त असां वियासीं त हुते वञी ड्राइवर चयईं की पैसा ज्यादा लॻंदा त मां चयो छो त हुन चयईं की पैसा ज्यादा लॻंदा ऐं गारियूं ॾियणु लॻो त मां हुन कैब एजेंसी खे कंप्लेन कई त मां पैसा वधीक न ॾींदुमि जेतिरो ॻाल्हायो हो ओतिरो ई ॾींदुमि